اردو زبان ادب شاعری اور فنی اظہار کا ایک نازک اور خوبصورت وسیلہ ہے اس زبان کی ساخت اور الفاظ میں جذبات کی گہرائی ہوتی ہے اردو شاعری میں تشبیہ اشارہ رعایت اور مبالغہ کا خوب استعمال ہوتا ہے غالب اقبال اور میر جیسے شعرا نے اردو زبان کو نئی بلندیوں تک پہنچایا نثر میں افسانہ ناول مضمون اور خاکہ نگاری میں اردو نے فنی انداز اپنایا ہے ادب میں کردار نگاری اور منظر کشی میں زبان کی خوبصورتی جھلکتی ہے اردو زبان میں موسیقیات روانی اور تہذیب کا رنگ نمایاں ہے فنی اظہار میں اردو خطاتی اسکرپٹ رائٹنگ اور تھیئیٹر کی زبان بھی بنی ہے ڈراما نویسی اور مکالمہ نگاری میں اردو کا اثر دل میں اتر جاتا ہے غزل اردو ادب کی خاص صنف ہے جس میں زبان اپنے اعلیٰ رنگ میں نظر آتی ہے اردو زبان احساسات کے اظہار میں نرمی اور وقار کو برقرار رکھتی ہے ترنم اور عروس کے اصولوں سے شاعری میں حسن پیدا کیا جاتا ہے اردو زبان فنی اظہار کے لیے نہایت موضوع اور بانی ذریعہ ہے اس کا ذخیرہ الفاظ محاورات اور محاورہ جاتی زبان اس کے حسن کو بڑھاتے ہیں